हांवें जी ए सी घेतिल्ली ती रोखडीच एक म्हयन्या भितर चलपाची कमी जाली म्हटल्यार आतां चड थंडूय जायना कितलोय जरी टेंम्परेचर कमी केलो चड थंड जायना आनी तातूंतल्यान उदकूय पडटा अंडर वाॅरंटी आसा तरी बेगीन रिपेर करून दिवची अशी कंपनी कडेन मागणी आसा